मैं भोजन बनाने के साथ साथ बागवानी में भी बहुत रुचि लेता हूँ और कृषि भूमि भी है हमारे परिवार के पास तो मैं वहाँ भी जाकर उनको नए नए सजेसन देता हूँ कि आप नाडेप योजना के अंतर्गत जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं उनसे खाद तैयार करके खेतों में डालिए घर का अपना जो है पशुओं का मल मूत्र जो इकट्ठा होता है और गोबर उससे खाद बनाइए रासायनिक खाद के बजाय अगर इसका उपयोग आप करोगे गोबर के द्वारा तो उससे फसल अच्छी होगी उसमें बीमारियाँ कम लगेगी और बहुत लंबे समय तक पौधों को बढ़ने में और उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करता है जबकि हमारा रासायनिक खाद एक फसल में डाला तो दूसरी फसल में अनिवार्य रूप से आपको दूसरी बार खाद देना ही पड़ता है नहीं तो फसल का उत्पादन बहुत कम होता हे और बीमारियों से भी ज़्यादा ग्रसित होता है रासायनिक खाद के बजाए अगर हम यह देशी खाद जो गोबर की है और कम्पोस्ट खाद जो हम तैयार करते हैं वह डालेंगे तो उससे उत्पादन अधिक होगा हमारी कृषि भूमि और भूमि की जो उर्वरा शक्ति वह भी बढ़ जाती उसमें जो पोशक तत्व जो चाहिए पौधे के लिए वह सब विद्यमान हो जाते हैं तो हमें उस खाद के द्वारा वह कंपोश्ट खाद एक और होती है केचुए की खाद कभी मैं वह भी प्रयास करता हूँ कि केचुए की खाद भी बनाकर खेतों में डालूँ तो वह भी प्रयासरत हूँ और अधिकतर तो मैं गोबर की खाद पर ही ज़्यादा सलाह देता हूँ अपने परिवार के लोगों को कि उनका जो है कृषि उत्पादन अगर बढ़ाना तो गोबर की खाद का उपयोग करें जैविक का उपयोग करें और अपनी उत्पादन और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करता है अगर उत्पादन नहीं ठीक होगा तो परिवार को में भी सुख समृद्धि रहेगी और उनका परिवार का पालन पोषन भी अच्छे से कर पाएंगे इसलिए अधिक से अधिक गोबर की खाद का उपयोग करें रासायनिक खाद की बजाय और पौधों को बीमारियों से भी राहत मिलेगी अधिक दवाइयों का छिड़काव ना करें उसमें भी जैविक दवाई नीम के पत्तों से तैयार करके वह छिड़काव करें तंबाकू का घोल बनाकर वह छिड़कें ताकि इससे उत्पादन में भी कमी नहीं हो और पौधा भी अच्छा निरोवा रहे